मध्य प्रदेश में से स्वास्थय सेवा की बुनियादी ढाँचे की जो स्थिति है वह बहुत ज़्यादा गम्भीर है मतलब कि स्वास्थय सेवा के अंतर्गत अगर हम देखें तो ऐसा है कि स्वास्थय सेवा आज कल बहुत ज़्यादा गम्भीर है क्योंकि जो मानव जीवन है मानव जीवन में जो मनुष्य होते हैं वो ओ किसी भी सुविधाओं का मतलब कि उसको सुरक्षित रूप से नहीं करते हैं किसी भी वर्ग को तो उसके वजह से क्या होता है कि वह कुछ सम मतलब सम्पर्क की सम जो आपसी आने जाने में सम्पर्क होने से भी कुछ रोग हो जाते हैं और कुछ रोग ऐसे होते हैं जो साफ सफाई नहीं करने से हो जाते हैं और जो मध्य प्रदेश में जनसंख्या कि जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त अस्पताल क्लिनिक और शासक कर्मचारी भी बहुत कम पड़ गया जनसँख्या बहुत ज़्यादा हो गयी है और जो अस्पताल हैं कर्मचारी हैं वो बहुत कम हो गए है अभी सबसे अच्छा उदाहरण हम इसका लें कोविड का कोविड के टाइम में क्या हुआ था कि सारी सारी जो सुविधा है यह बंद हो गई थी जैसे कि कॉलेज स्कूल दफ़्तर और जो भी सरकारी संस्थान हैं वह सारे बंद हो गये थे उसके वजह उसके वजह से भी हमें बहुत सारी दिक्कतें आई थीं जिससे कि ट्रेन बंद हो गई थी और जो परिवहन के साधन हैं वो भी बंद हो गये थे तो अगर किसी को बीमारी हो गई कुछ भी हो गया अगर उसको डॉक्टर के पास में किसी सिटी में जाना है तो वो ट्रेन से जाएगा बट ट्रेन बंद हो गई थी तो वह किसी भी माध्यम से वहाँ तक के नहीं पहुँच पाया था इसलिए वर्ष दो हज़ार इक्कीस में के तब भारतीय स्वास्थ सेवा क्षेत्र भारत के सबसे बड़े नियोजककर्ता में से एक है क्योंकि इसमें कुल चार दशमलव सात मिलियन लोग कार्यरत हैं उसके बाद में भी जनसँख्या वृद्धि इतनी हो गई है कि सारे कर्मचारी और जो क्लिनिक अस्पताल हैं वह भी कम पड़ गए हैं